गोदोथ' जों उन्दै उन्दैबा असमिया रावजोंसो फरायोमोन असमिया रावदों फरायनानै उनाव थाङै थुङै उदायासल दाबिदोंमोन उदायासलनि उनाव फैलायबाय उदायासलखौथ' मोनासैनो मोनैनि गेजेराव आन्द'लन खालाम खालाम जेनोबा बहुत बसर आन्द'लन खालामबाय खालामनानै बियाव रमान बर' मेडायाम रमान हांखो मोनबाय बेयाव देब'नागिरि हांखोखौ मोनबाय बे देब'नागिरि हांखोजोंनो दायो फ्राय गिदिर गिदिर लेखा फरायबाय बे बर' मिडियामजोंनो बे देब'नागिरिजोंनो देब'नागिरि हांखोजोंनो दायो बे देब'नागिरि हांखोआनो सोलिबाय थाथों बे देब'नागिरिजोंनो सोरबा उकिल जादों सोरबा हाखिम जादों सोरबा डक्टर जादों सोरबा गिदिर गिदिर मानसि जाबाय बे देब'नागिरि हांखोजोंनो बे देब'नागिरि हांखोआनो जोंनो फ्राय मानसिफोरा डेभल्प जाबाय सिगांथ' फ्राय जामबा जामथासो गोजामोन देब'नागिरि गैयैनि सिगाङाव बे देब'नागिरि हांखोजोंनो लेखा फराय फराय फ्राय गिदिर जाजोब्बाय आंनि फिसाफोराबो बे देब'नागिरि हांखोजोंनो फरायनानै बिदिनो गिदिर जाबाय सोरबा आंनिया फिसा साथामा साथामबो डिग्री कमप्लिट जाजोब्बाय बिखिनियानोसै आरो